काणकोणातली सगळ्यांत पयली अडचण किंवा सगळ्यांत पयलें आव्हान म्हणजे येरादारीची समस्या आमकां जायतें फावट दिसतां की हांगा बस वेवस्था बरी आसा सरकारान कदंबाच्या थ्रु बसी घाल्यात पूण जेन्ना आमी गांवगिऱ्या वाठारांत वतात तेन्ना एक गजाल लक्ष्यांत येता की एक बस खंय तरी सकाळी स साडे स वरांचेर सुट्टा आनी ताज्या नंतर त्याच गांवांतल्या लोकांक बारा साडे बारा मेरेन दुसरी बसीची वाट पळोवची पडटा आनी मदीं एकूय बस नासता बऱ्याच फावट सकाळी सुटपी ती बस जर ब्रेक डावन जायत जाल्यार ती भुरग्यां ज्या ज्या आस्थापनांत शिकपाक वतात थंय वेळेर पावना ही एक अडचण काही खाजगी बसी आसात पूण थंय बऱ्याच फावट अशें जाता की तो मनमानी कारभार आसता कि तांकां जर एकाद दीस ना येवचेशें दिसलें ती बस आसना आनी ताजेर तशीं कोणाची देखरेखय उरना एका बाजून आमी म्हणटात की प्रत्येक मनशाच्या घरा कडेन नळ पावलो परिस्थीती खरीं आसा प्रत्येक मनशाच्या घरा कडेन नळ पावलो पुण नळांक उदक ना ही सद्य स्थिती आजुनी दिवाळे नंतर जर गांवडोंगरी खोतीगांव सारक्या वाठारांत जर गेलें इंद्रावाड्यार जर गेले बरेंचशें वाडें आसा जंय तुमकां रस्त्याच्या सायडन बॅरल्स दवरिल्ली उरतां खंयतरी एक टँकर दोन दिसांतल्यान येतात तें उदक भरतां आनी त्या उदकाचेर त्या लोकांक जवळ जवळ तीन म्हयने काडचें पडटात मुख्खाल्या पावसाची वाट पळयत आरोग्याच्यो समस्या जर पळयल्यो काणकोणांत एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसात तें तालुक्याक पावतात काय कितें किंवा एकादो दुयेंत थंय वत्तगीर ताका ज्या तातडीन उपचार जावपाक जाय तितल्या खातीर तें समर्थ आसा काय कितें सेंटर खंय तरी एक वाहन आसतां त्या वाहनान कोणाकय जर जीएमसीत व्हरपाचो जालो आनी एक जर पेशंट धाडिल्लो उरत जाल्यार दुसऱ्याचे कितें अशें कितलेशेंच गजाली हांगा घडटात सरकारी पातळिचेर बदल कितें जाता म्हाका खबर ना किद्याक बऱ्याच फावट एक सरकार आपूण अमकें करतलो म्हणटा तें सरकार येता आपलो दीस काडटा वता बदल कांयच जाल्लो दिश्टी पडनात बऱ्याच वर्सां पयली किडनी दुयेंसा लागून हांगा अभ्यास जाल्लो आनी काणकोणच्या एक दर्यादेगे वयलें वाठार आनी रानांतलें वाठारान किडनीचे कितलेशेंच दुयेंत किंवा पेशंट सापडटालें मुखार ताजे कांयच जालें ना आजुनय लोकांक तें त्रास भोगचेच पडटा एका बाजून हांगा शेती वेवसायाक प्रोत्साहन मेळटा शेती वेवसायाक प्रोत्साहन दितना जो म्हाल शेतकारांनी पिकयलां त्या म्हालाचें मुखार कितें तो तांकां त्या टायमाचेर व्हरपी कोणी आसा काय कितें ताणी पिकयलो सगळोंच म्हाल हॉटिकल्चर घेतां काय कितें किंवा जितलो पयसो त्या शेताचेर ताणी घालां तो पयसो तांकां रिर्टन मेळटा काय कितें हाजोय विचार जावपाक जाय ताका लागून जे आठवड्याचे बाजार सारके प्रोजेक्ट आसा तें चड जावपाक जाय जंय काणकोणांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतलें शेतकार आपआपलो म्हाल हाडून विकपाक शकतलें पणजी सारक्या शारांनी मडगांव सारक्या शारांनी तांच्या खातीर खास सेंटर उगडपाची गरज आसा मागीर ते काणकोणचें आसत किंवा आनी खंयचें गांवगिऱ्या वाठारातलें आसत आव्हानां भरपूर आसात आमकां जितलें दिसतां तितलें गांवांतल्या लोकांचें लायफ सोपें ना आनी फक्त गर्वमेंटाचेर आमी विसंबून रावलें म्हण तातुंत बदलय जावचें ना काही गांवांनी उदकाचो प्रस्न सोडोवपा खातीर पर फेमिली अमकें इतलें पयशें काडून प्रत्येकान दोंगरा वेल्यान पायपलायन स्वताच्या खर्चान घालून उदक हाडलां थंय ताणें सरकाराची वाटय पयल्ले ना म्हाका दिसतां ह्योयी गजाली सुदारणें खातीर आमकां गरजेच्यो आसा